आङो मैगं बेफार खालामनानै जायो आङो लाइमुथियावहाय आङो हादानाव मैगं लायो आङो फन खालामो फन खालामनानै मैगंफोरखौहाय दंना गैया मुला मैगं लाफा मैगं खुदुना दं ना गैया होना आं सोंहरो दङ होनब्ला आं लायनानै बेंटल बाजाराव फानफैयो आरो बे मैगंफोरखौ आङो फान्नानै थाइसे थाइनै रांफोरजोंनो आङो नखरखौ डेब्लप खालामनो हायो आरो आं लाइमुथि आरो अदालगुरि साम' दैसा बेफ्राव गासेनावबो आङो मैगंफोरखौ मबाइलजों कन्टेक खालामनानै आङो लाइयो